आमची भलायकी येवजण्यो ज्यो आसात आमच्या सरकारान आमकां बऱ्या पैकी दिल्ल्यो आसात तशेंच आमी जर कंम्पेर करत तर दुसऱ्या स्टेटा कडेन किंवा प्रायवेट हॉस्पिटला कडेन गोरमेंटान बरे पैकी येवजण्यो काडल्यात दिनदयाळ योजना आसूं तशेंच आमचे भलायकीचे बद्दल कसली अवेरनस करपाची आसत जाल्यार सरकार ते पंचायती थ्रू किंवा पेपरांचेर तशेंच आमच्या कॉलेजींनी भुरग्यां तर्फे सगळ्याक अवेरनस करता पेपरांचेरूच न्हय तर गांवा गांवांनी सुद्दा कळीत करता की ह्यो फॅसिलिटी येयल्ल्यो आसात की नवें जर कोणूय चली भुरगें जाल्लें आसा किंवा एक नवी आवय आसा तिका कांय फॅसिलिटीझ दिल्ल्यो आसात तर आमचो सरकार नव्यो नव्यो गोश्टी आमच्या भलायकीक बरी सांबाळपा खातीर हाडत आसात